बस हाँ हमको लकड़ी के पनिचर की ज़रूरत है शादी पड़ी हुई उसी में देने के लिए अच्छी क्वाल्टी लकड़ी की चाहिए चार गो टूल और पलंग सोफ़ा बेड यही सब यही सब की ज़रूरत है कुर्सी की यह सब अच्छी क्वालिटी की लकड़ी के आपके पास मिल जाएगा तो अच्छा होगा हाँ

रेंज में ठीक है हम आ जाऊँगा एक महीने बाद तीन लोगइया ल चाहिए मेरा घर पड़ता ग़ाज़ीपुर अच्छी बात जो अच्छी हो दे दे देना ठीक है अब आ आ जाएंगे आपके पास हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है